हम कार्य स्थल पर जिस समय और किसी की वजह से हम पढ़ाने हम अगर टीचिंग लाइन में जाएं पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हम बच्चों को समझाते हैं जैसे अगर उन्हें नहीं समझ में आया तो हम उनको अलग तरीक़े से समझाते हैं उन्नो के पास बैठ के उन्हें आराम से समझाते है और हमें मुश्किल भी आती है जैसे अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो हमें बोलते हैं तो हमें उनको और अच्छी तरीक़े से समझाना पड़ता है और ऐसे ही हम अगर मुश्किलों से निपटेंगे तो हम भी एक हमारे लिए भी एक अच्छा ज्ञान मिल जाएगा कि हमें आगे कैसे चलते ही रहना है चाहिए